नर्तकियाें काे हमारे समाज में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि नर्तकियां जब नाचती हैं तो हमारे जो समाज के लड़के युवा पीढ़ी हैं उन्हें ग़लत नज़रों से देखते हैं उन्हें ग़लत नज़रों से उनको बहुत सारे नाम से गंदे गंदे नाम से बुलाते हैं जिस से उन्हें बहुत दिक्कत होती है हमारे सामने हमारे घर में एक दिन नर्तकियां शादी में नर्तकियां हम लोग बुद के आर्केश्टा करते हैं जिस में उस में लड़ाई हो गया था क्योंकि हमारे घर हमारे रिश्तेदार में एक लड़का आया था नर्तकियों को भला बुरा कहने लगा उन्हें पैसे देने लगा उन्हें गंदा गंदा काम करने के लिए कहने लगा जिस से उन्हें बहुत दिक्कत हुई तो हम ने वहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ हमें ये कहानी बहुत याद है अभी तक